हून एह् टापिक ऐ कि अस अपने कन्न नक्क हत्थ गी कि'यां बचाई सकने ऐं ते अगर साढ़े कन्न मतलब साढ़े बास्तै आईज दी गल्ल करिये ते साढ़े बास्तै गौगल्स आंदियां न स्विमिंग कास्टयूम आंदियां ऐं जेह्ड़े कि सानू पाई लैने चाहिदे न स्विमर कैप बी आंदी ऐ बड़ी सारी जेह्ड़ी स्विमिंग गेयर्स ऐ इं'दा इस्तेमाल सानू करना चाहिदा क्योंकि अगर अगर अस स्विमिंग पूल च स्विमिंग बगैरा करने होन्नें ओह्दे च केह् होंदा कि उ'नें क्लोराईड पा दा होंदा जेह्दी ब'जा नै साढ़ी आईज बगैरा अफैक्टिड होई जंदियां आईज रैड्ड होई जंदियां स्विमिंग दे बाद ते बैटर ऐ कि अस उत्थै जाइयै गोगल्स लाइयै गै स्विमिंग गेयर्स दे बड़े बैनफिट होंदे जि'यां कि अस कुड़ियां ऐं साढ़े बाल काफी लम्बे लम्बे होंदे ऐं चलो जादा लम्बे बी निं होंदे निक्के बी होंदे बट बोयस दे कंपैरिजन बड्डे गै होंदे ते स्विमिंग करदे करदे सानू बड़ी दिक्कत दिंदे ऐ ते इस बास्तै सानू सविमिंग कैप दा इस्तेमाल करना चाहिदा ओह् साढ़ी हेयर कन्नै कन्न च पानी जाने कोला दा रोकदियां नै एह् ते साढ़े बास्तै बड़ी बैनिफिशल चीजां ऐं में ते इ'यो कि तुस इं'दा यूज करो ताकि थोहानू कोई प्राब्लम निं होऐ